ہیلو ہاں ہاں مستاک جی ہیں بولیے کیا بات ہے کیا بات ہے آج تو میٹ وغیرہ بنانا ہے ہیلو آج کھانا میں بنے گا مچھلی میٹ جو کہیے اے نہ ارے سر ابھی تو کچھ کام ہے دوسرا کیا ہم بنائیں گے سلاد وغیرہ سر سارا چیج ہے ہاں تو آپ جو بولیے اگر سلاد وگیرہ بنا تو سکتے ہیں لیکن میرے پاس ٹائم تو ہے نہیں ارے مہمان آ رہا ہے تو انفارمیسن دو روج پہلے کرنا چاہیے نا

ارے تو سامان وگیرہ لانا ہوگا نا اس کے بعدے نہ ہوگا ٹائم بھی نہیں

کیا ہم بولیں گے یار میرے پاس ٹائم نہیں ہے کھانا سلاد بنانا ہے آ سادہ بھوجن میں دال یہ وہ پھلنا چلنا کیا لگا رکھے ہے مہمان ارے لڑکا سامان لے کے آئے گا تب نا

ارے کہاں ارے مہمان کیسا ہے بھوجن ساہکاہاری ہے کیا ارے تو دیکھ لیتے ہیں میرے پاس تو وہی بولے نا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے آپ ایک دم پریسان کر رہے ہیں آپ تو کیسے ہوگا کیا کریں

ارے سامان وگیرہ یہ لے کر کے آئیے گا تب تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے سب کچھ بنے گا اچھا ٹھیک